स्वास्ठ्स स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार तो हम ऐसे नहीं कहेंगे लेकिन मुख्तर अपन ये बोल सकते हैं कि जो स्वास्थ्य संबंधी जो दवाइयाँ बनाई जाती हैं जिसको सरकार बैन लगा के रखी है उसकी आज भी ब्लैक मार्केटिंग होती है जैसे अपनी हो गई कोरेक्स हो गई कॉरेक्स लीगली मार्केट में अवलेवल नहीं है वो कब मिलती है जब क्या बोलते हैं कोई भी एक एम बी बी एस डॉक्टर उसको क्या करें इतनी जो पर्ची है उस में लिख के और साइन कर के दे तभी वो मेडिसिन आपको अवलेवल कराई जा सकती है लेकिन आज मार्केट में कोई भी प्रकार की आप ले लीजिए नींद के लिए पहले नाइट्रा व्हाइट आती थी आज भी लोग उसका नशे के लिए यूज़ करते हैं ठीक है तो ये सब चीज़ें जो स्वास्थ्य संबंधित क्षेत्र में ये सब मेडिकल ऑफिसर्स को ये सारी चीज़ों का ध्यान होना चाहिए चेकिंग करनी चाहिए कि दवाइयों का ग़लत उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है और भी कई सारी चीज़ हैं पर